हलो हा तव्हां हर्षा टीचर था ॻाल्हायो मां आहे न ॿारहां कंप्लीट कया आहिनि हाणे मूंखे अॻिते छा करिणो आहे आई टी आई जो मूंखे कोर्स करिणो आहे त इनमें कुझु मूंखे ॿुधाईंदव हां ॿुधायो न छाहे माना इएं आई टी आई जो करिणो आहे मूंखे थोरो ॾींदव त उनमें छा करिणो पवंदो आहे फैशन डिजाइनर में पर माना हुनमे ईच करिणो पवंदो आहे हलो पोइ उनमें छा करिणो पवंदो आहे फेशन डिजाइनर में हा छा कर

ठी ठीकु आहे माना मूंखे समुझ में नथी अचे न मां त चवां पियो मां आई टी आई टी कयां पर हाणे तव्हां चओ फेशन डीजाइनर इनखां सवलो आहे त पोइ जेका इनमें सही लॻे माना घणे खां घणे ताईं हूंदो आहे एतिरी हा ठीकु आहे मां मुंहिंजी ममी सां पपा सांं ॻाल्हायां ऐं वरी फीस बि इलाही था चओ लखु रुपिया त मां ॻाल्हायां पोइ मां तव्हांखे ॿुधायां थी ठीकु आहे

जी ठी ठीकु आहे थैंक यू